हेल' केब ड्राइभार ना आङो केब बुक खालामनो नागिरदोंमोन माने आंनि लोगोफोर ककराझारनिफ्राय गुवाहाटि फारसे फैगासिनो दङ' दा नोङो बिसोरखौ जालुकबारियाव थिखोनानै जु र'ड जों लानानै फैदो आंनि लोगोफोर गासै साथाम फैगासिनो दङ' आङो नोंनो बिसोरनि फन नम्बारखौबो हरगासिनो दङ'